मां हिकु सुठी टीचर ठहिणु वधीक चाहियां थी हिकु सुठो इंसान बि ठाहिणु चाहियां थी जीअं भई टीचर ॿारनि खें पढ़ाईंदी आहे त ख़ाली पढ़ाइण सां गडु॒ उन खे सुठा लछण ऐं सुठियूं ॻाल्हियूं बि सेखारण चाहियां थी जीअं उहो पढ़ी लिखी करे कुझ त देश जे लाइ करे ऐं पंहिंजे माउ पीउ जी लाइ बि करे जीअं उहो पंहिंजे माउ पीउ लाइ कंदो तीअं हहो देश लाइ बि कंदो ऐं हिते कुझ ग़रीब ॿारनि खे पढ़ाईअ जे लाइ मौको कोन मिलंदो आहे त मां उन जे लाइ उहो मौको उन खे हासिल करे डे॒ई सघंदी आहियां ॾेई सघां ऐं तीअं उन खे वधाए सघां जीअं अगरि पढ़ाई सॼे इंडिया में वधीक थींदी या छोकिरियूं पढ़ी वधंदी तीअं असांजो देश बि अॻियां वधंदो इन देश खे वधाइण लाइ हर हिकु इंसान खे पढ़ाई लिखाई करणु खपे ऐं पढ़ाई लिखाई करण जे लाइ हिननि खे हर ॻाल्हि जी सुविधा मां प्रोवाइड करे ॾियण जी कोशिश कंदमि ऐं मां चाहियां थी जीअं डॅाक्टर राधा कृष्नन त इहो चालू कयो जंहिंमें पहिरियों छोकिरियुनि खे पढ़ायो वञे अॼ बि मां उन जा गडु॒ आहियां जीअं उन मूंखे डे॒खारियो त छोकिरियुनि जी पढ़ाई जे लाइ पाण कुझ बि करे सघे थो तीअं मां बि छोकिरियुनि खे पढ़ाइण जे लाइ असां उन्हनि खे मदद ॾेई सघंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे अगरि माता पिता मना था कनि पढ़ाई जे लाइ त बि असां उन खे घुराए करे सम्झाए सघंदा आहियूं त अगरि देश खे वधाइणो आहे त भेणूं पंहिंजे धीउ खे पढ़ायो हिकु धीउ खे पढ़ाईंदासीं त असांजे सॼो घर पढ़ाकू थींदो